मोजां मोननायालाय मोनो जिब जुनारखौ मानो मोजां मोना जानो बयबो जिब जुनार मोजां मोनो ओमफ्राय दा जोंना बर'फोरनालाय मोजां मोनाबाबो बिदिनो बयहाबो फिसिखायो गामिफोरावथ' बिदिनो अमा दाउ ओमफ्राय मैसो मोसौ गासैबो फिसिखायो मानो होनबा गोदो माबानोथ' हाखायामोन नालाय बायनोबो हाखाया नालाय दाउफोरखौ आलासि फैबा बेखौनो सिथारनानैबो जाहोयो ओमफ्राय मैसो मोसौखौ जेनेबा हालेवनायाव बाहायो हालेवहैनोसै ओमफ्राय गाइखेरबो मोनो गाइखेर फाननानै फैसाबो मोनो ओमफ्राय बेफोरजोंनो खरसबो खालामनानै जालाबायोमोन आरो गोदोनि मानसिफोर नालाय ओमफ्राय दा दा बिदिनो जोंनाव दाउ दङ मोसौ दं मैसो दं अमा दं ओमफ्राय अमाखौबो फानोबा बिदिनो फैसा मोनो नालाय ओंखायनो फिसियो ओमफ्राय आं दाथ' न'आव थाला नालाय टाउनावसो थाफैबाय ओमफ्राय दा आंनाव फारौ दं ओमफ्राय दावरायबो दं ओमफ्राय दावरायनोबो आदार होबाय थानांगौ जायो सानफ्रोमबो बिदिनो बिसोरनो जानाय होनांगौ जानाय होनानै नायनांगौ ओमफ्राय मावजि दं ओमफ्राय सैमा मासे दं न' खाथियावसो दं सैमाया आंनियाव गैया सैमाया फिसिनायखौ नुबाय थायो आङो बिदिनो सैमानो गसला होनांगौ जाग्रा पिथिख्रि बायनानै होनांगौ बिसनाबो नांगौ माबा माबि बिदिनो बिराट सेम्पुनिफ्राय सुरु खालामनानै आदर खालामनांगौ जायो ना ओंखायनो आं बायो सैमाखौ लाया आरो लानो बायो बारा इन्टारेस्टबो गैया नालाय ओंखायनो दा जोंना बिब'आ लानो होनबाय थादोंमोन सैमा मासे ओमफ्राय सैमाखौ लासिगोन खोमा बेहा लायोबा दाखालिसो बिब' सासेना सैमा लेब्राडरआ थैदों ओमफ्राय थैनानै दा बिदिनो गिदिर देरोबा जिब जुनार नालाय बारा गोबाव थाया ओमफ्राय जिब जुनारखौ अननांगौ आरोना बयबो अननांगौ मानो होनबा बिसोरो बुंनोबो हाया सानाय सुनाय अननांगौ जिब जुनारखौ मोजां मोनैया जाहैबाय आङो जाहोनाय लंहोनाय टाइम एक्सट्रा होनांगौनि थाखायनो आं जिब जुनारखौ माखासे मोजां मोना नायनांगौ जायो न'बो लेथ्रा खालामो बेनिखायनो आं मोजां मोना ओंखायनो लाया लानाय जाया आरो आङो लाहोनोबो बायो न'आव हासुला खिला खालामजोबो नालाय ओंखायनो लायोबा आलादा जायगायाव लाजायो जायगा नायनानै जायगा ओंखायनो दा फिसिनाय जाथ'वाखै आरो